मेरा एह्दे आस्तै अपना ऐक्सपीरियंस ते बड़ा अच्छा ऐ क्योंकि मेरी ते हैबिट ऐ इक कुकिंग करना ते मी काफी अच्छा लगदा कुकिंग करना दे इस्सै आस्तै मिकी मी लगदा ऐक्सपीरियंस मेरा काफी गुड रौह्न्दा कदें बी कुकिंग करना क्योंकि मेरी हैबिट बी ऐ इक इ'यां मतलब हाबी होंदी हाबी बी मेरी इक कुकिंग हाबी ऐ मेरी ते मी काफी अच्छा लगदा दे एह़दे कन्नै कूज़ाइन्स कोई बी इन्नी मुश्किल बी नी ऐ बनाना ते ना ई कोई इन्नी डिफिकल्ट कोई बी डिश बनाना मेरे स्हाब कन्नै अगर तुस ई पूरे प्यार कन्नै बनांदे अपना पूरा टैम दिन्दे पूरे ध्यान कन्नै बनांदे ते कोई बी इन्ना डिफिकल्ट नीं ऐ ते ना ई कोई इन्नी असान बी नी आक्खी सकदे क्योंकि अच्छे कन्नै तुसें सारे इनग्रीडियंट पता ऐ केह्ड़े केह्ड़े मसाले पौन्दे केह्ड़े केह्ड़े केह् स्हाब कताब होन्दा सारा तुस अपने टेस्ट ते अनुसार जिन्ना बी बनाना ऐ ते ओह्दे च कोई मुश्कल नी ऐ बस अपना पूरा टाइम देना पौंदा उसी जिन्ना उ'नें हीट होने टाइम लैना पक्कने टाइम लैना कुक होने टाइम लैना उन्ना सारा टाइम देआ दे कोई बी ओह़दे च हार्ड मुश्कल नी ऐ बस थोह्ड़ा बोह्त सब्जियां दियां औना कि ध्यान कन्नै वाश करना पौंदा ते उना बिच्च थोह्ड़ी डिफिकल्टी आंदी ऐ पर किन्नी डिफिकल्टी नी ऐ बस प्यार कन्नै कम्म जिन्ना प्यार कन्नै बनाह्गे उन्ने प्यार कन्नै स्वाद मिली जंदा